क्लासाव सिलेबासफोराथ' बाहाय जोबनाय होननानै बुंनो हासिगोन आरो जेनेबा अ सफैबाय होम्बाबो जेनेबा आंनो बाहाय टाइमखौ मैन्टेन खालामनानै फोरोंहोबाय थादो माने बाहाय लासै थांदो आरो एसेबां स्पिड थाङाखै आङो ओमफ्राय एक्जामनि साननै सानथामसो सिगाङाव जोबसिगोन सिलेबासफोरा गासैबो आरो मोनसेल'सै जोबथारसिगोन नै कुइस'ना दा सेप्टारखौ बुजायना होबाय ओमफ्राय दा कुइस'न एन्सारखिनिखौ होबानो जोबसिगोन आरो मोनसेयाबो सारनिया जोबजोब्बाय नामा होम्बा अ मा सारनिया माब्ला जोबगोन होम्बालाय

अ अ अ अ अ रुटिनआबो ओंखारबायानो माथोलाय औ औ दाथ' आरो रुटिनआ ओंखारबाथ' आरो एक्जामा जाबायानो हमदोसै आरो सिलेबासफोरा गासैयाबो फोजोब्बा आरो गाहाम जासिगोन अ अ सार औ औ सार अ अ दा कुइस'न पेपारनि खामानिखौबा बबे बबे स्कुला लाखो जोंनियावथ' इंलिसखौल'सो हरनाय जाबायना सार अ अ जोंनियाव इंलिसखौल'सो हरनाय जादों ओमफ्राय बेलेक बेलेक साबजेक्टफोरखौ बेलेक बेलेक स्कुलाव हरदों होननानै बुंदों जोंनिया अ अ अ सार मेथ्सआ नुबासो मिथिसिगोन अ मेथ्सखौ हरिसिङा इउएननो हरदों होनना खोनादों सार अ अ खारग'सिगोन सारआ होम्बा औ औ अ अ सार दे दे होम्बा ने सार औ सार औ दे